दिक्खो महाराज कि अस ते ग्रांऽ दे रौह्ने प्हाड़ें प्हाड़ें च रौह्ने आह्ले बंदे न ठीक ऐ ते साढ़ा जियां हून तुसें में चुल्ला दे बारे सनानां कि चुल्ला कि'यां होंदा चुल्ला उप्पर असें किश बनाने रक्खी ओड़ेआ ठीक ऐ ते चुल्ला जलाई ओड़ेआ ते चुल्ला फ्ही केह् करना पौंदा फ्ही ओह चुल्ला लाइयै ते फ्ही दिक्खना पौंदा फ्ही उसी कि कैलू कुतै उब्बली नी जा किश तां ओह्दी रखवाली करनी पौंदी किश उब्बली नी जा उत्थैं ई खड़ोना पौंदा ते इंडक्शन दे बिच्च इटयै फर्क ऐ ओह्दे टाइमर लाइयै इ'न्ना टाइम दे उप्पर सब्जी बननी ओह्दा कोई चक्कर नी होंदा ऐ ठीक ऐ ते जित्थे तकर मी लगदा कि जेह्का इंडक्शन ऐ एह् साढ़े आस्तै स्हेई ऐ इक स्हाबै लेकिन साढ़े चक्कर इ'यै कि अस ग्रांऽ च रौह्न आह्ले ते लाइट कुदै बेल्लै नेईं होंदी असें केह् करना पौंदा कि चुल्ले उप्पर गै बनानी पौंदी ते इक स्हाबै चुल्ला बी ठीक ऐ साढ़े आस्ते ओह् एह् इंडक्शन इक स्हाबै बी ठीक ऐ लेकिन ग्रांऽ च इ'यै कि लाइट दी बड़ी प्राब्लम होंदी तां मै सोचना कि चुल्ला साढ़े आस्तै बेस्ट ऐ